होर शर्मा जी तुस ठीक ओ जी अस बी ठीक हैन ते ओह् असें असें ओह् रिश्ता कीता हा जरो इक दिन ते ओह् कुड़ी ठीक कुड़ी खुश ऐ ना हां ते बड़ा गै बड़ा गै शैल ते उ'नें गै उ'नें गै स सगाई दी गल्ल कीती दी ऐ ते ते तां गै में सोचेआ की तुसें ई पुच्छी लैं कि अगले म्हीनै उप्पर रक्खी ओड़चै गल्ल अस हां जी अच्छा अच्छा

दिक्खगे उस दिन कोई निं हां अस अस समझी अस समझी सकदे ते उ'नें गी अ'ऊं दस्सी लें दस्सी ओड़गा कि उंदे म्हीनै थुआढ़े बारे बिच सनाई ओड़गा हा उ'नेंई ते ओह् भी अग्गें करी ओड़गे कोई गल्ल निं जी जी जी जी जी जी कोई निं हां गर्मियें च बड़ा गै जैदा स्यापा होंदा ऐ ओह् गल्ल स्हेई ऐ जी हां ओह् स्हेई गल्ल ऐ जी जी जी जी जी जी कोई निं तुस रुक्कियै करो तां उ'नें ई भी दस्सी लैगे ना ठीक ना ना ना ना ओह् गल्ल निं ऐ इ'यां इ'यां पुच्छा आक्खा दे हे ना की पुच्छी लैएओ धाम अगले म्हीने दी सोचा कि इ'यां तुसें ई पुच्छी लैं कि अगले म्हीने पर रक्खी ओड़चै तां तुसें सनाई गल्ल तां बड़ी गै दुखे आह्ली गल्ल सनाई

जी जी ओह् बड़े जी ओह् स्हेई गल्ल ऐ तुसें बड़े गै दुखे आह्ली गल्ल सनाई जी जी

अच्छा अच्छा एह् ठीक ऐ तां जी जी चंगा तां ठीक ऐ चंगा